جی ہاں بہت سی مقامات ایسی ہیں جن میں کمیونیٹی میں سیاحت کو بڑھانے کا فرصت ہوتا ہے یہ مقامات مختلف طریقوں سے محلی فرہنگ ذائقہ اور تاریخ کو دکھاتے ہے تاکہ لوگ ان کا جذبہ کریں ایسے مقامات میں فولکلور رسومیات مقامی کھانے پینے کی تجربات اور محلی کاریگری کے مصنوعات کی تشہیر کی جاسکتی ہے تاکہ سیاحوں کو مختلف تجربات مل سکیں اس کے علاوہ مقامی روایات اور موسموں کے مواقعات کو بھی فروغ دینے سے سیاحت کو اضافی بوسیدگی ملے گی مقامی سیاحت کو بڑھانے کے لئے یہ مختلف طریقوں سے کیا جاسکتا ہے فولک اور اور رسومیات مقامی فولیکلور کہانیاں محلی گانے اور رسومیات کو پیش کرنے سے سیاحوں کو مقامی ذائقوں کا علم ہوتا ہے یہ ان کے تجربے کو مزید دلچسپ بناتے ہے مقامی کھانا مقامی مقامی کھانے پینے کی مختلف مقامی روایات کو سیاحوں کو پیش کیا جا سکتا ہے مقامی پکوان مقامی اشیا اور ریجنل کھانوں کا ذائقہ مزیدار تجربہ فراہم کرتا ہے مقامی کاریگری مقامی مصنوعات اور کاریگری کی تشہیر کرنے سے سیاحوں کو محلی کلا اور دست کاری کی تاثرات کا علم ہوتا ہے مقامی مواقعات مقامی روایات مذاق اور موسموں کے مواقعات کو فروغ دینے سے سیاحوں کو مختلف تجربات ملتے ہیں مثلاً مقامی تہوارات اور میلے وغیرہ کی تشہیر کی جا سکتی ہے سیاحت کے پروموشن مقامی حکومت اور سیاحتی ادارے کے ذریعے مقامی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ویب سائٹس سوشل میڈیا تبلوں اور مختلف مواد کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہ تراکیب مقامی سیاحت کو بڑھانے کے لئے استعمال کی جا سکتی ہے تاکہ سیاحوں کو مقامی تجربات اور ذائقے کا مخصوص احساس ہو